برتن دھونے کی عمل کی وضاحت کیا کرنا ہاں تیل والے برتن کو ہم راکھی سے مٹی سے دھل سکتے ہیں لیکن آج کے دور میں تو چکنائی کو یا تیل کو ختم کرنے کے لئے ہر طرح کے ہر قسم کے صرف ہیں شیمپو ہے یا برتن دھلنے کے لئے الگ سے لکوڈ آتی ہے جس سے ہم تیل یا برتن میں لگے ہوئے تیل کو چکنائی کو ختم کر سکتے ہیں چنانچہ کسی برتن میں جب کھانا پکاتے ہیں تو اس کے نیچے کے حصے میں ہم مٹی لگا دیتے ہیں یا تیل لگ مٹی لگا دیتے ہیں اس پہ تیل نہیں پکڑتا ہے بس مٹی چھوا دیتے ہیں برتن میں تیل یا چکنائی نہیں لگتی ہے ویسے تو بہت قسم کے کیمیکل آنے لگے ہیں اس سے بھی آپ برتن کے تیل کو صاف کر سکتے ہیں